हमको एक कुर्ता मंगाना है हमने जैसे मोबाइल पे देखा कि ये कुर्ता हमको बहुत अच्छा लगा हमने ऑनलाइन आपको फोन किया ऑनलाइन किया कुर्ता और मंगवाया उसका कलर डिज़ाइन देखा और मंगवा लिया देखा उसका कपड़ा समझ में नहीं आया या अच्छा है अच्छा लगा और मंगवाने के और कपड़ा नहीं समझ में आया फिर हमने के उसको वापस कर देते हैं लेकिन ऑनलाइन का शॉपिंग हम किया करते हैं मंगवाते हैं

कपड़े का अगर वो देखते हैं कपड़ा अच्छा आता है ऑनलाइन में या खराब आता है कभी कभी खराब भी आ जाता है कपड़ा तो उसको हम वापस कर देते हैं और दूसरा मंगवा लेते हैं या पैसे वापस ले लेते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग किया करते हैं अक्सर करके हम कपड़े हैं या और कोई सामान है सब ऑनलाइन मंगवाते हैं और कपड़ा अक्सर करके खरीददारी हम ऑनलाइन ही करते हैं बाज़ारों से नहीं करते हैं क्योंकि बाज़ार में कपड़े महँगे मिलते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग में हमको कपड़े सस्ते मिल जाते हैं अच्छे कलर डिज़ाइन मिल जाते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है तो हम मोबाइल पर देख के ही सामान मंगवाते हैं खरीददारी करते हैं बाज़ार के शॉप शॉपिंग बहुत कम करते हैं क्योंकि बाज़ारों में सामान बहुत महंगा मिलता है और यहाँ जाना आना नहीं होता है घर में सामान आ जाता है यहीं होम डिलेवरी हो जाती है और यहीं पेमेंट कर देते हैं अपना घर के घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है